و علیکم السلام جی ہم سائیکل سیلر ہیں ٹھیک ہے کتنے سال کے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سائیکل تو اس ٹائم مارکیٹ میں کئی طریقے کی آ رہی ہیں جو اچھی سائیکل ہیں جیسے ہیرو کے سائیکل کا نام سنا ہے ایٹلاسٹ کے سائیکل کا نام سنا ہے اور بی ایس این بی ایس سائیکل ہے سائیکل تو بہت ورائٹی سائیکلوں میں اور دیکھیے جو آپ ایسے سائیکل لیں جو کم سے کم زیادہ موٹے ٹائروں کی آپ بول رہی ہیں ایسی سائیکل لیجیے جو لمبی اور چل سکے ٹکاؤ ہو جائے ہے گیر والی بھی ہے ہمارے پاس آپ گیر والی ہیں گیئر والی میں لے لے لیجیے موٹے ٹائروں میں بھی جو آ رہی ہیں وہ بھی آ رہی ہیں لیکن ان کی اس کی مینٹینس میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے کافی اور اس میں گیئر بھی ہیں اس کی کلچ ولچ بھی اچھے ہوتے ہیں ٹائر بھی نارمل سائیکل لیں گی وہ بھی ٹھیک ہے رائس رینج بھی ٹھیک ہے ہمارے پاس اور جس طریقے سے آپ کو چاہیے کلر کامبینیشن جو بھی کلر کامبینیشن ہے آپ کا وہ لے لیں گے کہا سائیکل میں ٹیکنالوجی بھی بہت اچھی اچھی آنے لگی ہے اس کے اندر آٹومیٹک والی بھی آ رہی ہیں اب آپ جس کے بجٹ ہوگا آپ ہمارے شو روم میں آ جانا اسی بجٹ کے حساب سے میں آپ کو دکھا دوں گا اور کوئی ٹھیک ہے ایٹلس کی ایٹلس کی کمپنی جی ایٹلس کی کمپنی بہت پرانی کمپنی ہے اور اس کی اب جو انہوں نے نیو ورژن انہوں کیا ہے ہیں ان کی ٹیکنالوجی بہت اچھی ہو گئی ہے چھوٹی سائیکلیں بھی آ رہی ہیں ایٹلس کی اس میں بہت اچھی اور ٹکاؤ سے ان کی ہے مطلب مضبوطی میں تو بھی مثال ہیں یہ اور اس میں ایک گیئر والی ہے ایک نان گیئر والی ہے اور ایک سمپل ہوتی ہے تین طریقے کی سائکل آئی ایک تو سمپل ہے بچے کے لیے اس میں جیسے نارمل چین وین ہوتی ہے اور دوسری ایک گیئر والی ہے آپ اس میں گیئر بچے مینول ڈال سکتے ہیں اور ایک تیسری ہے ایک آٹومیٹک تو یہ تین طرح کی ورائٹی ہیں ایٹلس کے اندر اس میں یہ ہے کہ آپ جتنا دیکھیے جتنا آپ کا بجٹ آپ کا جو ہوگا اسی کے حساب سے جو ابھی ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ٹھیک ہے اوکے اوکے تھینک یو